जीअं की पाणि सभिनी खे ख़बर ई आहे की अॼुकल्ह सिंधी भाषा लुप्त थी थींदी वञे जॾहिं सिंधी परिवार में कोई नओं ॿार थो ॼाए त पाणि हुनखे हिंदी भाषा था सेखारूं सिंधी भाषा न पर ही वस्तु ग़लति आहे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजी मातृ भाषा जेके सिंधी आहे उहा ज सेखारणु खपे त हुन लाइ रेडियो आहे जीअंं हुन में बि इलाही सिंधी चैनल हुजणु खपनि की जंहिं में सिंधियुनि में ॻाल्हाइनि सिंधी भाषा खे प्रोत्साहित करनि सिंधी जा क्वेश्चन आनसरस पुछनि जीअं की सिंधी ॻाल्हाइण जी उहा वधे अने टेलीविज़न में बि इलाही सिंधी शो ईंदा आहिनि अने सिंधी मूवी बि ॿाहिरि पेई वेई विच में त सभिनि सिंधियुनि खे हूअ ॾिसण इलाही मज़ा आई हुई त हा सिंधी मूवी अने सिंधी सीरियलूं थियनि थी जिनि खां पाणि ख़बर थी पिए की हा पंहिंजी सिंधी भाषा अञा बि आहे टीवियुनि में आहे मूवियुनि में आहे उहो सभु ॾिसी करे पाण खे बि थींदो आहे हा भई पाण बि सिंधी सिखूं पंहिंजी मातृ भाषा खे पाणि अॻियां वधायूं अने ॻाल्हि थी प्रिंट जी त प्रिंट बि इलाही अचनि थी सिंधियुनि जी पर सभिनी खे उहा पढ़णु न थो अचे जीअं के पाण खे ख़बर आहे की सिंधी भाषा अलॻि ई आखी सिंधियुनि जी चोपड़ियूं ईंदियूं आहिनि पर उहा ख़ाली पंहिंजे दादा दादियुनि खे ई पढ़णु इंदी आहे पाण जे मम्मी पापा खे बि पढ़णु न ईंदी आहे त सिंधी भाषा उहा जे प्रिंट में हुजे उहा सभिनी खे पढ़ण लाइ बि सेखारूं पाणि मोटिवेट करूं की भई सिंधी भाषा पढ़ाई करनि अने पंहिंजी मातृ भाषा खे लुप्त न करनि मातृ भाषा पंहिंजी सिखंदा रहनि अॻियां वधंदा रहूं अने बसि